हावें दर्शन रावल ह्या गायकाचें साँग लायव्ह आयकलां म्हजो अनुभव खूब सुंदर आशिल्लो म्हाका ताचो आवाज खऱ्यांनीच खूब आवडलो हांव थंयसर म्हज्या भावा खातीर गेल्लें पूण खरेंच ताचो आवाज लायव्हूय खूब बरो येता खंयचो गायक म्हाका आवडटलो जाल्यार म्हाका अरमान मलिकाचें गाणे आयकपाक लायव्ह खूब आवडटले आनी तशी म्हाका संद मेळटली अशी इच्छा म्हज्या मनांत आसा पळोवया